हमसब इसकुलमे तऽ नहि हमरा सबके पढ़ाओल जाइया मैथिली हिन्दीएमे बात करैया तहन हमसब अपना घरमे इसकुलमे जे हिन्दीयोमे बात करै छी तऽ अपना घरमे मैथिली सब गोटामे बात उत कएलहुॅं ने तऽ ओहिसे बच्चा सब हमरा मैथिली जनैया बढ़िऑं जेकाॅं मैथिलीके संस्कार के से सिखैया मैथिलीके शब्दके राखनेया ओना तऽ इसकुलमे मैथिली नहि पढ़ायल जाइ छै जे बच्चा सब जानतै मैथिलीके आ गाम घरमे तऽ नहि जानै छै तऽ घरमे अपना सब गप कएलहुॅं तऽ मैथिलीके व्यवहार बालबच्चा बढिऑंसँ नीकसँ जानै छथि